हैलो नमस्कार सर नमस्कार सर हमराके फूल लेल छलय ओकरामे हमर गुलाबके फूल लयके छलै गुलाबके फूलमे मतलब की की लागै छै

गुलाबके फूल लेना रहै ओकरामे की की लागै छै उसमे रहता क्या क्या गुलाब फूल मे मतलब लगाना है दो कोन कोन सा खाद ऊद लगतै कोन कोनसा खाद दय लेल लगतै गाछमे जल्दी लागय

हँ हँ

कितना कितना लागैत छै एक गुलाबके फूलके गाछके कितना दाम परैत छै

हँ ठीक छै यही चीज जनतियै की गुलाबके फूल लेना रहय गेंदाके फूल लेना रहय त ओकरा मे कोनो खाद की लगा दियै खाली हँ ठीक छै आबैत छी सन्डेके खुला रहै छै न खुल्ले रहै छै हँ ठीक छै त अइए हँ ठीक है ठीक छै अहाँके जगह पर आबय छी ठीके छै तब आबै छी तऽ सन्डेके दिन फिक्स राखलु ओकरा लगाना छै केना छै ओकराबारे मे थोड़ा बताए दिऔ

ठीक छै तऽ आबै छी ठीक छै धन्यवाद